साढ़े भारत देश च बक्ख बक्ख संस्कृति गी अपनाने आह्ले लोग रौंह्दे न देवी देवतें गी मन्नने आह्ले लोक रौहंदे न ते नर्त बर्त रक्खने आह्ले लोक रौहंदे न ते एह्दे च केईं धर्में दे लोक रौहंदे न ते ओह् बक्खरे बक्खरे ध्यार मनांदे न